नमस्ते नमस्ते कहिए आपको क्या कहना है

हेलो तो क्या आइए जमा कर हाँ हाँ जमा हो जाएगा जमा हो जाएगा कितना जमा करना है हेलो तो हो जाएगा ना आइए हम कर देंगे तो सही नहीं चल रहा है क्या दिक्कत है आपको बताइए अरे देखिए बैंक है कोई न कोई दिक्कत तो होती रहेगी जहाँ इतने सारे लोग हैं वहाँ तो अब किस किस के ऊपर ध्यान दें लेकिन हाँ हो जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको क्या कराना है पैसा जमा कराना है कि खाता बन्द कराना है क्या कराना है बताइए बोल

हेलो हेलो हम आपको पैसा जमा करना है या बन्द मतलब कि खाता बन्द कराना है हेलो हेलो हेलो हाँ हाँ बताइए आपकी आवाज नहीं आ रही थी ना हाँ हाँ हाँ बोलिए नहीं नहीं ऐसी बात हाँ हाँ बताइए बताइए अपनी समस्या बताइए

हाँ तो क्या करें अब देखिए हाँ हाँ बताइए और क्या देखिए सरकारी बैंक में लगेगा टाइम लगेगा

आपकी बात सही है लेकिन अब देखिए जहाँ पूरे देश में मतलब एक ही उसे मतलब देखते हैं इतने सारे लोग को तो कैसे हम आपके ऊपर एक के लिए ध्यान दें अब लाइन लगी है सारे कस्टमर को तो देखना चाहिए मतलब सारे लोग भी वैसी काम के लिए आते हैं निकालना है पैसा निकालना है जमा कराना है क्या कराना है क्या नहीं हमें सबको देखना है ना एक ही लोगों को देखेंगे तो हमारा बैंक कैसे चलेगा

नहीं होगा देखिए ऐसी बात नहीं है एक बार आएँगी नहीं हुआ भीड़ है अगली बार आइएगा नम्बर ले लीजिएगा किसी मतलब कि कोई करमचारी का ठीक है ठीक है हम ध्यान देंगे लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए देखिए जो जमा करना है जो जमा करिएगा आपको जो जमा करेंगी उसका पैसा मिलेगा ब्याज मिलेगा जो चाहिएगा आप ठीक है ठीक है नमस